भारत हिकिड़ो वॾो देश आहे जिन में एकता में अनेकता जो उहो रहस्य आहे हिन में असांजी हिकिड़ी ॿोली आहे जेकी हिंदी ॿोली जेकी सभु ॼणा ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं उहा इन देश में ॿावीह लैंग्विजियूं बा ॿावीह जेकी भाषायूं आहिनि चई वेंदियूं आहिनि जिन में हिकिड़ी मराठी आहे सिंधी आहे पंजाबी आहे हरियानवी आहे गुजराती आहे राजस्थानी आहे तमिल आहे ऐं तेलगू मद्रासी बि आहिनि असां हिननि भाषाउनि में अलॻि अलॻि रा राज्यनि में भाषायूं हलंदियूं रहंदियूं आहिनि जिन में हिकिड़ी भाषा जेकी आहे हिंदी सभिनीनि भाषाउनि खे जोड़े थी